हँ हैलो हम दीपक बोलै छियौ बोल नऽ जिम करयके छौ तऽ ई तऽ बड़ी स्वाभाविक बात छै जिम करयके छै तऽ तोरा घरेपर छै जिम तू सुबहे उठ आ सुबहे दौग धूप कर आ फल फूल खा ने जैसे केरा उरा हो गेलै ओसभ चीज सबभ हो गेलै ओ चीजसभ खो ने तू ईसभ खयबे तऽ अच्छा बात छै देहो बनतौ शरीर नहि बनि रहलौ शरीर नहि बनै छौ से तऽ शरीर नहि ने बनै छौ शरीर नहि बनै छौ तऽ तोरा हम जेना कहै छियै तेना कर ने तू कै लए ओन्ने भागल जाइ छै की शरीर जे नहि बनै छौ ना तू केरा उरा खो दूध खो पी आ सुबहेके दौड़ कर दौड़ कर आ एगो दूगो लाठी गारि ले आ अपन ओहिमे एगो लाठी बान्हि ले आ ओहिसँ अपन जिम तू करैत रह तब तोरा शरीर बनतौ देहो हाथ बनतौ आ फुर्तिओ अऔतै ओहिसँ तू व्यवस्था करबिही ने बहुत अच्छा चीज हइ जीमो करनाइ बहुत अच्छा चीज हइ ओहिमे तू सुबह उठ आ टाइमसँ टेबलसँ अपन खाना ओना खयबे ना तऽ ओ अच्छा बात हइ की ओसभ चीज कयल जरूरी होइ छै कै लेल कि आदमियो देखतौ तऽ कहतौ कि हँ शरीर अच्छा कयले हइ जिम उम कऽ के ठीक हइ तऽ तोरा हम अभी कहि देबौ तऽ तू अगलो आदमीसभके लऽ कऽ एबे कि हँ हे फलनाके आदमीके हम फोन कयली तऽ हमरा अच्छा व्यवस्था देलक अच्छा चीज कहलक ओकरा पास लऽ कऽ चल ओ फेर बना देत हमरो ठीक हइ लेकिन तोरा यही करयके हौ कि सुबह चारि बजे उठि कऽ दौड़यके हौ दौड़ कऽ आबयके आ थोड़ा चना उना खा कऽ आ ओहिके बाद हल्का उल्का रेस्ट लऽ कऽ फेर तू अपन फल फूल खइहेँ अच्छासँ देह हाथके बनहियऽ ओ अच्छा चीज रहतै कभी भी देखी कभी भी ओसभ चीज कयल अच्छा रहै छै जरूरी रहै छै ई कोइ जरूरिए ना हइ कि अथिए करबै तू दानो उनो खइयह अच्छासँ जैसेकि खाना हो गेलै खाना खानामे कभी दूध ऊध भी खइयह अच्छासँ दूध नहि होतौ तऽ एक महीना अपन दूध ऊठौना कऽ लीहऽ पैसाके ओतेक व्यवस्था ना होतै तऽ अपन कनिको मनको जे आउर तऽ इएह करयके होतै तोरा टाइमली टाइम थोड़ा सा जिमके प्रैक्टिस तऽ घरोपर आदमी कऽ लै छै तऽ तोरा गरीबी छै तऽ तू कि तू थोड़ा घरोपर जे सभ बतेलियौ हेँ जैसेकि पत्तर उत्तर अथी कऽ के सभकिछु कऽ के बाँहि उँहिके नहि होइ छै एगो जैसेकि कोइ चीजमे बनेलक उनैलक ओहि चीजमे करबे तू तऽ ठीक रहतौ हँ ओ अच्छासँ बनि जेतै एकदम अच्छेसँ अच्छासँ बनतै नहि बनतै तऽ तू फेर हमरा कहिए ने तू हँ कि कहलक तू ईसभ काममे तू निभैबे बनतौ ओ चीज ओहिसभ चीज ठीक हौको ताहि लऽ कऽ हम तोरा कह रहलियौ हँ कहाँसँ बोलै छिही तू हैलो दौड़लासँ यही फायदा छै कि तोरा शरीरमे फुर्ती अयतौ तोरा शरीरके पाँवके नस उसमे कोइ दिक्कत ना अयतौ देखे छियै नहि गाँव घरमे कतेक बुजुर्ग आदमी छथिन जे हल्का मोटायल उटायल छथिन ओकरा कभी नस प्रॉब्लम हो जाइ छै ईसबभ बैठारीके वजहसँ हो जाइ छै थोड़ा चलबे उलबे तऽ तोरा गैस प्रॉब्लम नहि होतौ ईसभ नहि होतौ जिम कयलेसँ एगो ई होइ छै कि आदमी लगलक कि हँ भड़कदार आदमी हइ ओहिके बाद ठीक हइ रख ने तऽ रख दे ठीक हइ रख